मेरे जीवन में एक बार कठिन समय आया था जिसका निर्णय मुझे बहुत सोच समझ के धैर्य से लेना था मुझे एक आर्थिक नुकसान हो गया था जिसको मुझे पूरा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी के कुछ गहनों को लोन के रूप में बैंक में जमा कराकर उनसे कैश लेना था उस समय मेरी धर्मपत्नी के पास ज़्यादा गहने नहीं थे और मेरा जो आर्थिक नुकसान हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं बाजार से किसी से पैसे मांगू या अपने परिवारजन से पैसे मांगू काफ़ी मैं मानसिक रूप से परेशान चल रहा था तब मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बोला कि आप नहीं चाहते कि किसी से पैसे मांगे उधार तो आप मेरे ये गहने लेकर आप बैंक मे गिरवी रखकर अपना पैसा लेकर उसे चुका दीजिए जो मुझे बहुत ही सही निर्णय नहीं लगा था पर मेरी धर्मपत्नी के साथ ने मुझे बहुत समझाया तब मैंने बहुत मन पर पत्थर रखकर ये निर्णय लिया और फ़िर मैने उस पैसे को लेकर अपना कर्ज उतारा